میرا پسندیدہ موسم سردی کا موسم ہے اس میں ہر لحاظ سے سکون فراہم ہوتا ہے کام کرنے میں آسانی ہوتی ہے پسینہ نہیں آتا ہے اور راتیں طویل ہوتی ہیں آرام کرنے کو زیادہ وقت ملتا ہے اور دیگر وجوہات کی بنا پر سردی کا موسم مجھے کافی پسند ہے